म्हाका जे आमगेले गोशाळा तशें पर्यावरण जे लोक हे करता तेंच्या वांगडा भोंवपाक खूब आवडटा किद्याक म्हळ्यार गोरवांचे हे पळोवपाक गेल जाल्यार खूब त्या लोकां बरोबर गेले जाल्यार खूब अशी म्हायती मेळटा ओगीचे जे गोरवाचो गोट कशें आसता अशेंत गोरवां सांबाळप कशें आसता गोरावां खातीर पालो कसो करप आसता गोरवां कशें हँडल करप आसता तशेत मोट मोटे गोट्यांनी जर गेले जाल्यार त्या लोकां बरोबर जर भोंवपाक गेले जाल्यार खूब अशी म्हायती मेळटा आनी त्या म्हायतीन आपूण फुडें कितें जाल्यार करपा शकता ती म्हायती घेतलीय जाल्यार ती खंयच भायर वचना तशेंत पर्यावरण पर्यावरणाचेर म्हळ्यार झाड कशी रोवप झाडांक माती कशी घालप आनीक कशें प्रमाणे कशें उदक दिवप हे जे लोकांक कळटा त्या लोकां बरोबर जर टुर टुरा जर खंय भायर गेलो गार्डनींग एक वेळ जर पळोवपाक गेलो त्या लोकां बरोबर जर जाल्या ते कशें करप हे ते सगळे कळटा म्हणून त्या लोकां बरोबर भोंवपाक म्हाका अशें खूब अशें आवडटा जशें नुस्तें मारपी आसता ते लोकां बरोबर गेले जाल्यार दर्या नुस्तें कशें मारता रांपणी कशी ओडवप हे आनी थंय गेल्या नंतर त्या लोकां बरोबर भोंवन जाल्यार ते सगळी सागरी म्हायती मेळटा तेका लागून त्या लोकां बरोबर भोंवप म्हाका अशें खूब अशें आवडटा